आतांच्या काळान न्ही लॅपटॉप फोन आनी कंम्प्युटर हे म्हणजे एकदम गरजेचे कशें हा तूं खंयच्याय मनशाक पळय तेज्या कर तर एक तर लॅ तेज्या हातीन एकतर फोन टॅबलेट कितेंदें तरी अशें आसतलेंच समज कोण बसला खंय तरी जाल तेज्या हातीन फोन आसपाकूच जाय ऑर काम करता जाल तेज्या हातीन लॅपटॉप आसपाकूच जाय म्हणजे फोन लॅपटॉप एकदम गरजेचें कहें जालां लोकांक तेंच्या शिवाय लोग जगो शकाना हें जा हें जालां तर आतां समज तूं एक ह्यो आ विद्यार्थी आहा जाल्या तुका सुद्दां म्हणजे फोन आनी लॅपटॉप ही तुजी एकदम नॅसॅसिटी कशी गरज कशी कित्याक तेज्या शिवाय म्हणजे आतांच्या भुरग्यांक तर तें एकदम सोंपेंत कहें जालां कित्याक आत आतांचीं भुरगीं कांय बरोंक पयनात लॅपटॉपाचेर कितें लॅपटॉप कम्पु फोन तेंचेर टायप केलें ऑर वॉयस नोट ऑन केलें जाल्यार सगळें तश्या तशें रॅकॉर्ड जाता सो तें सोंपें पडटा अभ्यास करपाक शिकपाक आनी हें करपाक आनी समज तूं ऑफिसान काम करपी जाल्यार तेज्या शिवाय खंयचेंत कामूत जायना लॅपटॉप कंम्प्युटर कित्याक सगळें आतां ऑनलायन वर्ल्ड आहा सो सगळें आतां ऑनलायनूत करतात तर आतां पय आतां पय फोन समज फोन पय जाण्टी आसूं नेण्टी आसूं भुरगीं आसूं ऑर कोणूय आसूं फोन सगळ्यांच्या हातीन आसता आनी तेंची ती एकदम गरज खाताना फोन पयताना फोन ऑर लॅपटॉपूत धर तूं खाताना पयता म्हणजे आतां ती लॅपटॉप फोन अशें मजेचेत कशें उरूंक ना आतां गरज कही जाल्या ती सगळ्यांची तर जातां जितलें बरें आसता पय बऱ्या परिणाम आसता पय त्या प्रमाणे तितले वायट परिणामूय आसतात त्या प्रमाणे समज लॅपटॉपार फोन वापरताय तूं जाल्यार ते लॅपटॉप फोन हँग जाता स्टोरेज भरता स्क्रीन कितें जाता तेंची डिस्प्ले वयता स्पिकर वयता ऑर ईंट भितूर कितें जाता तशे पडटा विडटा पय लॅपटॉप तेन्ना तो खराब जावंक शकता अशें खूब कितें कितें आसता सो तेज्या खातीर लॅपटॉप रिपॅर करचो पडटा आनी तेज्या खातीर खूब वेगळे वेगळे सर्विसीस आसतात म्हणजें जशें की वॉरंटी गावता तुका जेन्ना तूं लॅपटॉप घेता तेन्ना तुका वॉरंटी गावता सो म्हणजे आतां लॅपटॉप तूं घेता जाल्यार तुका कांय गॅरंटी नासता की हो लॅपटॉप दोन वर्सां सामको चलतलो एक वर्स चलतलो पांच वर्सां चलतलो त्या प्रमाणे समज तूं वॉरंटी घेत जाल्यार तुका तें बरें पडटा कारण समज दोन वर्सांची वॉरंटी घेतली आनी त्या दोन वर्सां भितूर समज त्या लॅपटॉपाक कितें जाता जाल्यार तूं ते वॉरंटी क्लेम करून लॅपटॉप फ्रीन म्हणजे ऑलमोस्ट फ्रीन सामको करूंक शकता नाल्यार समज तूं वॉरंटी घेयना आल्या सर्विसीस आसता पय ते एकदम म्हारग आसता म्हणजे आतां पार्टसाक कितें जालें समज तुज्या ऑर भितूर कितें इंटर्नल सॉफ्टवॅराक कितें जालें जाल्यार तो सॉफ्टवॅर घालपाक म्हारग पडटा हजार देड हजार तीन हजार आनी समज पार्टस कितें खराब जाले आल्या पार्टस जाल्या आनीक म्हारग पडटा जशें स्क्रिनूत समज तुजो बारा हजार चोवदा वीस हजार तेच्या प्रमाणे तीस हजारूय पडोंक शकता तुज्या लॅपटॉपाचेर आहा तें सो त्या प्रमाणे वॉरंटी घेतलेली बरी कही कारण दोन ते त्या प्रमाणे दोन टायपाची वॉरंटी आसता एक स्टोर वॉरंटी आसता म्हणजे अशी दुकानांचेर वचोन घेतात ती आनी दुसरी आसता ती ऑनलायन वॉरंटी म्हणजे तूं समज लॅपटॉप ऑनलायन घेताय एमजॉन फ्लिपकार्ट फेसबूक मिंत्रा अहल्या हेंच्या वयरसून मिंत्रान आसूं अहल्या हेंच्या वयरसून समज तूं लॅपटॉप बिबटॉप ऑर्डर करताय ऑर फोन ऑर्डर करताय जाल्यार तुमकां ऑनलायन सर्विसीस गावता ती मात्शी सवाय कशी पडटा पण तुमी स्टोर वॉरंटी घेता जाल्यार ती मात्शी म्हारग पडटा मात इजिली एक्सॅसिबल आसता तुमकां कित्याक ऑनलायन घेतात ती तेंचें हें आसता की आबा आतां अवेलेबल ना हेज्या मागीर इतले दिसा मागीर येतलें मात समज तुमकां अर्जण्टूत जाय जाल्या स्टोर वॉरंटी तुमकां एकदम बरी कित्याक कितें जालें सोमतें स्टोरान व्हेलें सामको करून हाडपाक गावता ना जाल्या तुमी आपल्या आपूण सुद्दां युटूब आसात न्हू सगळ्यांक खातीर युटुबाचेर ऑन करा स्वीच ऑन करा फोन युटुबार चला आनी टायप करा की बाबा अशें अशें जाला फोनान आतां कितें करपाचें तर तुमकां सोंपें उपाय गावता युटुबाचेर की आबा हें केलेंकूत हें अशें करपाचें आनी तुजो फोन सामको जातलो नाल्या समज तुज्या पार्टसांग कितें प्रॉब्लम जालो हार्डवॅरान जाल्यार सुद्दां युटुबा त्रू करूंक शकता तूं तें मात्शें डिफिकल्ट आसता मात तरी तुमी तें पोवन पोवन करूंक शकता आपल्यापून तें मात युटुबा वयरसून करीत तुमी जाल्या तें मात्शें तुमकां सवाय पडटा आनी आतांच्या काळांत तर बरें स्टोर सर्विसीस दिवपी सर गावप खूब मुश्कील सो लोग चडशे ऑनलायनूत प्रिफर करतात कारण तें सोंपें आसता आनी घरा बसून स सगळें जाता ते घरा येतात आनी हें सगळें रिपॅर करतात आनी वयतात